کوہ پیمائی کے لیے ہم تربیت اور اچھی حالات میں رہنا ضروری ہے تربیت اور اچھی حالات مینس ہمیں اچھا کھانا اور پھریش کھانا کھانا چاہیے تربیت یعنی ہمیں سیکھنا چاہیے یو ٹیوب سے تو بہت سارے جگہ سے کہ کوہ پیمائی کرنے کے لیے کیا کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا کیا چیز ساتھ میں لے جانا چاہیے اور کیا کیا چیز کرنا چاہیے کوہ پیمائی آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں جس سے کہ لوگ اونچے اونچے پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور چڑھنے سے پہلے کوہ پیمائی کرنے سے پہلے ہمیں پریکٹس کر لینا چاہیے ریہرسل کر لینا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ میں ویڈیو بھی دیکھ لینا چاہیے تھری ڈی اینیمیشین سے کہ کس طرح ہم کوہ پیمائی کر سکتے ہیں اور کس میں زیادہ خطرہ نہیں ہے اور ہمارے شریر کو وہ لچکدار ہونا چاہیے جس سے کہ ہم رسی پکر کے آسانی سے چڑھ سکیں ویٹ کو تھوڑا لوس کر لینا چاہیے جس سے کہ شریر کو اوپر لے جانے میں کٹھینائی یا کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ زندگی میں ایک دو بار کوہ پیمائی کرنا چاہیے جس سے کہ ایڈونچر ہو پتہ چلے کہ کتنی خوبصورت خوبصورت جگہ ہے کوہ پیمائی کے لیے شریر کو بہت ہی زیادہ آرام کی ضرورت ہے اور کوہ پیمائی کرنے سے پہلے تھوڑی یا آرام کر لے تھوڑی دیر اس کے بعد آپ پریکٹس کریں پہلے جانے سے پہلے کم سے کم پانچ چھ بار پریکٹس کر لینا چاہیے اس کے بعد کوہ پیمائی کے لیے جانا چاہیے ساتھ ہی ساتھ اپنے سیفٹی کے لیے کچھ لے جائیں تاکہ کوہ پیمائی کرتے سمے کبھی کبھی جانور لوگ بھی آتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ واتھ چھوٹ جائے اس کے لیے بھی اپنا پروٹیکشن رکھ لیں جس سے آپ جانوروں سے پروٹیکٹ ہو سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ویڈیوں دیکھیں کہ کس طرح کوہ پیمائی کیا جاتا ہے